ہاں جی ہاں کھانا پکانے کے بارے میں میں ایک بار سونچا تھا کہ یہ جو میں ڈش بناتا ہوں اچھی طریقے سے کھانا پکاتا ہوں تو اِس کو میں بزنس کے طور پر اختیار کروں اور میں اپنا ایک شاپ کھولوں اور ہوٹل کھولوں جس میں میں لوگوں کو کھانا پرووائڈ کروں ہاں جب میں نے اِس کے بارے میں سونچا اور لوگوں کو گھر میں بتایا تو لوگوں کا ردِ عمل بہت ہی خطرناک ثابت ہُوا لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں ابھی اِس کام میں نہیں جانا ہے اور تمہیں اِس کام کو ہمیشہ کے لیے نہیں اپنانا ہے یہ الگ بات ہے کہ تم ابھی کھانا بنا رہے ہو خود کے لیے خود کے انٹرسٹنگ کے لیے یا کبھی کبھی گھر والوں کے لیے تو یہ ٹھیک ہے ایک حد ہے لیکن ابھی تمہیں نہیں کرنا ہے ابھی تمہیں پڑھائی پر غور کرو آگے بڑھو اور تم اِس کو ابھی کھانے کے بارے میں بالکل ہی مجھے منع کر دیا اور مجھے روک دیا گیا اور میرا جو شاف تھا اُس کو بھی بند کرا دیا گیا تب سے میں جو ہے پھر اِس کو چھوڑ دیا اور میں اُس سے دور ہو گیا